जी हाँ हम गरम मसाले का उपयोग करते हैं जिससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है जैसे कि हम सब्ज़ी बनाने के लिए तेजपत्ता इलाइची लौन्ग बड़ी इलायची चक्रफूल दालचीनी काली मिर्च लौन्ग और जीरा अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ लेते हैं और फिर हम उसमें उसमें अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ डालते हैं सब्ज़ी में और फिर मसा हम गरम मसाले का उपयोग करते हैं सब्ज़ी को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए और फिर हम उसको सब्ज़ी में डालते हैं फर्स्ट में डालते हैं फिर उसको सब्ज़ी जैसे ही पकती है जैसे कि आलू की सब्ज़ी है उसमें आखिरी में भी डालते हैं थोड़ा सा मसाला फिर उसमें हम मैगी मसाले का प्रयोग भी करते हैं फिर उसके लिए हम हमें सब्ज़ी बनाने के लिए पहले लहसुन का उपयोग करते हैं फिर उसके बाद मिर्ची प्याज और फिर उसके बाद अनेक कढ़ी पत्ता अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ डालते हैं उसमें जिससे सब्दी का सब्ज़ी का स्वाद बहुत स्वादिष्ट बने जिसमें सब्ज़ी का रंग भी खिला रहता है उसमें उसमें मसाले गरम मसाले में गरम मसाले का प्रयोग करते हैं फिर आखिरी में उसमें हम मैगी मसे मसाले का प्रयोग भी करते हैं मैगी मसाले को ऊपर से डालते हैं जिससे सब्ज़ी का रंग निखरता है और फिर खाने में भी स्वादिष्ट लगती है इस प्रकार हम सब्ज़ी का इस प्रकार हम मसालों का प्रयोग करते हैं जिससे सब्दी का स्वाद स्वाद अच्छा आए जिससे सब्ज़ी की सब्ज़ी सब्ज़ी का स्वाद और रंग अच्छा आए इस प्रकार हम मसालों का प्रयोग करते हैं